علی گڑھ میں ٹورسٹ کو لانے کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں چیزیں ہیں جو سرکار کو کرنی پڑے گی اور اور عام انسان کو عام جنتا ہے اُنہیں بھی کرنی چاہیے جیسے کہ شہر کو صاف صاف رکھنا صاف رکھنا اور پولوشن زیادہ نہ ہو جس سے ٹورسٹ بہت زیادہ وہ بچتے ہیں پولوشن سے اور بہت ہی زیادہ ایڈیکیٹس بہیویرس وہ بھی بہت معنے رکھتے ہیں اور ہم کس طریقے سے شہر کو ہم ہو گئے یا سرکار ہو گئی کس طریقے سے چیزیں کھول رہے ہیں جیسے کے ہوٹلس ہو گئے ریسٹورینٹس ہو گئے وہ بہت ضروری ہے اچھے ریسٹورینٹ ہوں ہوٹلس ہوں تو ضرور آئیں گے ٹورسٹ ضرور آتے ہیں مونومینٹس ہیں کچھ ایسی چیزیں بنانی چاہیے جو اپلوڈ ہوں ٹورسٹ کو پتہ چلے باہر کے لوگوں کو جو فورن سے ہوں اُن کو پتہ لگے اور وہ علی گڑھ آ جائیں علی گڑھ آئیں اور گھومیں اور اچھے اچھے گائیڈس ہونے چاہیے جن کو اوور آل فور لینگویج آتی ہیں آنی چاہیے جیسے کہ انگلش ہو گئی اسپینش ہو گئی جرمن فرینچ یہ سب آنی چاہیے جب تک وہ نہیں آئے گی تو گائیڈ گائیڈ اُن کی ٹورسٹ کو گھومنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا گائیڈس ہوں گے تو ظاہر ہے ہر ایک چیز وہ تورسٹ کو کنوے کر پائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا نہیں ہیں یہ سب باتیں ہیں